योगा में मुंहिंजो पसंदीदा आसन जीअं पहिरीं मां ॿुधाए चुकी आहियां शीतली जी हा शीतली करण सां पंहिंजे सरीर जे अंदरि जाम थधिकार थींदी आहे दिलि ऐं दिमाग़ु थधो त माण्हू ख़ुशि हल्को हल्को